पंहिंजे गाने जे प्रदशन खे वधाइण लाइ शरीर जे चहिरे ऐं शरीर जी केमेस्ट्रीअ जा हाव भाव पाण कीअं मतिलबु ॾेखारींदा आहियूं गानो जंहिं हिसाब सां हलंदो आहे उन्हीअ हिसाब सां ई पाण खे मतिलबु ॻाइणो पवंदो आहे जिते ॾिसूं उते त भाई हींअर चिलाइण जो मौक़ो आहे त थोरो आवाज़ु तेज़ु करिणो पवंदो आहे ऐं जॾहिं की ईअं ई मतिलबु पंहिंजा रफ़ी साहब किशोर कुमार साहब लता मंगेशकर आशा भोंसले जीअं जीअं ॻाईंदा हुआ उन्हीअ हिसाब सां ई पंहिंजा हाव भाव प्रदशित कंदा हुआ ऐं उहो ई हिकु सार्थक मतिलबु गायकु थी सघंदो जेको की पंहिंजे हाव भाव ऐं इन्हनि खे मद्दे नज़रु रखी ऐं ॻाईंदो उन्हीअ जो प्रदशन सुठो साबितु थींदो इन्हीअ जे अलावा पाण मतिलबु हाव भाव जेके मां अभ्यास लाइ आवाज़ु बि ॻाइण जे अभ्यास लाइ ॻाइण महिल घणई शयूं मतिलबु ध्यान में रखंदा आहियूं खाइणु पीअण में जीअं खटियूं शयूं न खाइण मसाल्हेदारु शयूं न खाइणु ऐं तंहिं खां सवाइ ज़ोर सां न ॻाल्हाइणु ऐं तंहिं खां सवाइ मतिलबु पा इहे पान छा ऐं चइजे मि तम्बाकू ऐं इन्हनि जो सेवन न करणु दारूअ जो सेवन न करणु गले ते मिठी पंहिंजो हिकु पुराणो वरदानु आहे जेको मिठी काठी आहे उहा मतिलबु चूसिजे उन्हीअ सां बि आवाज़ु ॾाढो सुठो थींदो आहे व मिठी काठीअ लाइ आवाज़ु ऐं मिठी काठी हिकु ॿिए सां संॿंध रखंदा आहिनि